ہمارے گاؤں میں اردو کی بھرائی اچھی ہو رہی ہے فی الحال ہم لوگ دکان ہو شاپنگ ہو سہرسہ ہو کہیں بھی جاتے ہیں تو اردو لینگویج بولتے ہیں اردو لینگویج کے تعداد کم ہو رہا ہے کم بولے جاتے ہیں پہلے کے بزرگ تھے کہ اردو میں ہی بات کرتے تھے ابھی انسان اردو کم بولتے ہیں ہندی زیادہ بولتے ہیں ہم لوگ اردو زبان میں ہی گھر میں سب سے پریوار سے جن سے بھی ہوتا ہے سب سے سرور سے ہندی میں ہی ہم لوگ بات کرتے اردو ہم لوگ کو پسند ہے اردو لینگویج ہم لوگ بولتے ہیں فی الحال ابھی کے ٹیم میں اردو کا تعداد بہت کم ہو رہا اردو بولنے سے انسان اتراتا ہے اور اردو زبان ہم لوگ کو پسند ہم لوگ گھریلو جیسے جس گاؤں میں رہتے ہیں وہاں پہ اردو زیادہ بولتے ہیں آپسی میں اردو میں ہی بات کرتے ہیں اور اردو ہم لوگ کو زیادہ پسند ہے فی الحال ابھی اردو کا تعداد بہت کم ہو رہا ہے انسان اردو کی اور کم جا رہے ہیں انہیں کا دقت ہو رہا اردو پڑھ نہیں پاتے ہیں اردو میں انسان کمزور ہے اور انسان کو اردو میں دھیان دینا چاہیے اور اپنے بچے پر بھی دھیان دینا چاہیے اردو میں اردو پڑھ لینا بہت ضروری ہے اردو ہمارا دین ہے اسلام ہے ہم کو اردو کے میں ہی بہت زیادہ تعلیم حاصل کرنا چاہیے اردو ہمارے لوگ کا ذہن ہے کیونکہ پہلے جو بولتے تھے وہ اردو کم بولتے تھے بڑے بزرگ اردو میں ہی رہتے تھے ہر وات اردو میں ہی ہوتا تھا فی الحال ابھی اردو کا تعداد بہت کم گیا آدمی انسان اردو پسند نہیں کرتے بول نہیں پاتے ہیں مارکیٹ شاپنگ دور دور جاؤ اردو کا بولنا کم بہت کم ہے اسی لیے ہم لوگ اردو کو زیادہ پسند کرتے ہیں اور اپنے بچے کو بھی اردو سکھاتے ہیں کیونکہ بچے کا تعلیم مضبوط ہو اردو سیکھ لینے سے بچے کی تعلیم زیادہ مضبوط ہوگی اور سب سے پہلی بات ہے ہم مسلمانوں کے لیے اردو زیادہ ضروری ہے